प्रणाम सर सर हम यहाँ मिर्जापुर से सर जा रहे थे इलाहाबाद व्यापार करने के लिए और सर रास्ते में हमारी मोबाइल गुम हो गई तो सर हमे कम्प्लेन लिखवाना है आपसे सर कहाँ पर आपका स्टेसन है और वो कहाँ पर है सर आपका वो चौकी कहाँ पर है सर कहाँ पर आना है अच्छा चौकी सर हमारा मोबाईल खो गया सर अब क्या बताएँ सर क्या क्या डाक्यूमेंस ले कर आना पड़ेगा अच्छा ठीक है सर कितने बजे आना है सर कब तक रहेंगे आप सर कितने बजे आएँ हम एक बजे आना है अच्छा सर मोबाइल सर हमारा कैसे मिलेगा सर तब सर मोबाइल का डाक्यूमेंस पर्ची जहाँ से लिएँ हैं वो सब भी लाना पड़ेगा ना अच्छा ठीक है सर फिलहाल अभी तो हम सर सफर में हैं फोन दूसरे के मोबाइल से फोन किएँ हैं अब वहाँ से निकलेंगे तब आएंगे सर आपके पास अपना मोबाइल का डाकोमेंस पर्ची और स्टेडीमेंट स्टेडमेंट वगैरह ले कर आएंगे सर अच्छा ठीक है सर सर साथ में सर सर यही उम्मीद थी आप से सर मेरी मोबाईल दिला दीजिए सर हम सफर में जा रहे थे मोबाइल गायब हो गया अब हम सर गरीब परिवार के हैं क्या बताएँ सर हाँ सर ठीक है दस बजे आएंगे सर आपके पास हम सर मोबाईल से मोबाईल तो गुम हो गई है हम आएंगे आपके यहाँ बरौधा चौकी पर रहते हैं ना सर आप हँ ठीक है सर दस बजे हम बरौधा चौकी पर आएंगे और डाक्यूमेंस वगैरह ले कर आएंगे हमारा मोबाइल ढूंढ़ने का कोशिश कीजिए सर अच्छा ठीक है सर सर धन्यवाद सर प्रणाम सर अच्छा ठीक है सर प्रणाम सर ठीक है सर हम कल मिलेंगे दस बजे आपसे प्रणाम सर प्रणाम